हां जी इ'यां ते साढ़े बड़े पड़ोसी न हां जी हां जी ते एह् जेह्ड़े इक न एह् अनु ऐ मधु ऐ गीत्ता ऐ साक्षी ऐ हां जी रकेश होर न आनंद होर न